असांजे महाराष्ट्रा में घुमण जूं जामु सु सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि जीअं मुम्बई थियो पुने थियो नासिक लोनावाला माथेरान महाबलेश्वर मां पोइ छुटियुनि में पंहिंजे ॿारनि खे वठी पंहिंजे परिवार सां महाबलेश्वर घुमणु वई हुयमि ओॾीमहिल थधियुनि जो टाइम पियो हले उते बि क्लाइमेट जामु सुठो हुयो ऐं उते थधि वधीक हुई छोकी उते पहाड़ी इलाइक़ो आहे उते घुमण लाइ मेप्रो गार्डन आहे स्ट्रॉबेरीअ जा खेत वग़ैरह ॾेखारे ईंदा असां उते जामु मज़ो कयो जीअं की महाराष्ट्रा में घुमण लाइ सिद्धि विनायक मंदरु आहे ऐं जुहू बीच आहे जुहू बीछ ते समुद्र किनारे वेही करे थधी थधी हवा महिसूसु कयो उतां जी पाव भाजी वग़ैरह सुठी हूंदी आहे उते माण्हू अची करे घुमंदा आहिनि फिरंदा आहिनि मौज बि कंदा आहिनि ख़ासि करे अ ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि मुम्बई घुमण लाइ ईंदा आहिनि की असां मुम्बई घुमणो आहे ऐं मुम्बई में ॿी ॿी जामु जामु सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि पुने में वञो त गणपतीअ जे टाइम ते सुठा पंडाल लॻलि हूंदा आहिनि सुठियूं सुठियूं गणपती लॻलि हूंदियूं आहिनि हुते असांजे महाराष्ट्रा में मुम्बईअ में सिद्धि विनायक मंदरु आहे उते जामु माण्हू ईंदा आहिनि पंहिंजी मन्नत वग़ैरह पूरी करणु ईंदा आहिनि हू मंदरु बि ॾाढो सुठो आहे ऐं ॿियो असां अगरि लोनावला वञूं बारिश जे टाइम ते त लोनावला में बि बुशी डैम आहे टाइगर पॉइंट आहे उते बि घुमण जूं जामु सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि हिकु डे जो ट्रिप थी वेंदो आहे हिकु ॾींहुं जो ट्रिप थी वेंदो आहे ऐं उते ॿारनि खे बि सुठो लॻंदो आहे वैसे महाराष्ट्रा में हर मौसमु लाइ घुमण लाइ सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि